श्रद्धा आनी अंधश्रद्धा दोन भाशेचे आसा आतांच्या लोकांनी कितें केला श्रद्धेक अंधश्रद्धा केला आनी जे जे श्रद्धा दवरूंक जाय ती श्रद्धा तें दवरूंक जायना पळय ती श्रद्धा केल्या तेंच्यांनी आतां म्हाका एक सांग पळया आतां आमी आतां पळया गणपतीक ध्रूवा आवाडटा आं हरयाळी आवडटा ती हरयाळी गणपतीक आवडटा आनी हाका म्हादेवाक बेल आवडटा थोडे तुका लोक किदें म्हणटा हे तुमचे लोक म्हणटा ये बेल आनी हे सारकी हितून जालेली झाडां म्हणजे म्हणजे तांकां तें तशें दिसता ही आनी झाडां जंगली झाडां हे देवाक आवडटा हय आमच्या देवाक आवाडटा कित्याक आमच्या देवाक तितून तांकां थंड दिसता बेल म्हणजे कसो ब्रह्म इश्णू महेश हेका तीन बेला बेल तेका बेल म्हणटा आनी हरयाळी हरयाळीन अशीत जाता ती खंयीय जाता ती पण देवाक ती प्रिय आसा कित्याक प्रिय आसा ती हरयाळीन हरी पळयलो म्हणून तो हरयाळी प्रिय आसा ताका आमकां आनी हे लोक म्हणटा हे कितें चार गायो खाता तें चार हा आमी गायेन सुद्दां देव पयला गोमाता म्हणटा तिका आमी पूण आतांचे लोक ताका कितें करता गायक मारतात खातात हे तेंचे हे हांव किदें म्हणटा श्र कोण आतां क्रिश्चन ते किदें किदें तरी सोऱ्यान घालतात आनी तांकां पियोंक दिता मागीर तें क्रिश्चन जालें मागीर तांकां किदें तेंचो तो प्रसाद आमचो कसो ह्यो देवाक आवडटा आमची आमी कशे प्रसाद वाडटा ह्यो प्रसाद तशें आमकां आमकां आमचो प्रसाद व्हडलो तेंचो तांकां प्रसाद व्हडलो मागीर अशें कर अशें जावंक जायना की ते तांकां कितें बरें दिसता तें ते करतलें तांकां तेंच्या देवान देवान देव देव खरें म्हटल्यार सगल्यांचो एकूच आसा हे आमी मनशान केल्या तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं क्रिश्चन हें आमी केलां देवा देवान बाबडो एकूत मनीस तयार केला आनी मनशान मागीर हें केलां जाती केल्या पूण हांव म्हणटा आतां पळय हे अंधविस्वास म्हणटा पळय आतां आमच्या साळान गडे जाता थोड्यांक ते अंधविस्वासाय दिसता थोड्यांक ते गडे खंय देव खंय दिसता आरे तुमकां तेजी ज्ञान ना म्हूण तुमकां खबर ना देव आतां पळय वारो लागता म्हणटलें वारो तूं आतां फील तूं वारो फील कर म्हूण सांग फील हांव फील करूं शकतां वारो हांव दाखोवं शकनां वारो पान हालता झाडाचें पान हालता वाऱ्यानूत हालता न्हू तें का मशिनान हालयल्या ताका ना तें तशें हें केला ही म्हाजी श्रद्धा देव आसा देव आसा ही म्हाजी श्रद्धा थोड्यांक दिसता देव ना ती तेंचे हे तांकां दिसता देव ना म्हणून पण देव आसा आनी देव सगल्यांक सारको आसा आनी थोडी जाणां अंधविस्वासू हे हेंचो अंधविस्वासू म्हणटा ही अंधविस्वास जगतात हय थोडे ती तशी मानतात